मुझे फूल में सबसे अच्छा गेंदा गुलाब अरहुल का लगता है कारण क्या होता है कि आप इस तीनों को देखेंगे तो घर का शोभा बढ़ाने और अच्छा तो लगता ही है उसके साथ साथ ये तीनों फूल ऐसा है कि आप पूजा पाठ में भी इसका डेली इस्तेमाल कर सकते हैं आप कहीं भी जा रहे हैं पूजा करने के लिए तो गेंदा का वो तो आप माला बना सकते हैं या और भी थाली में रख सकते हैं या कहीं सजाने का काम करते हैं तो देखते होंगे की अधिकतर गेंदा ही लगा हुआ रहता है और गुलाब तो आप उससे पूजा कर ही सकते हैं अरहुल जोकि किसी भी देवी देवता को आप मानते हैं तो उसपे चढ़ाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हैं आप जाके चढ़ा सकते हैं पूजा पाठ भी कर सकते हैं और उसमें देखते होंगे कि कलर बहुत सारा आता है और आप अगर घर में लगाते हैं तो उसके आस घर के जब उस पौधे के बगल से आप गुजरते होंगे तो उसका सुगंध इतना अच्छा आता है इतना अच्छा कि सोच भी नहीं सकते हैं और दूसरा कोई आता है तो देखता है तो वो भी उन्हें भी अच्छा लगता है और कहता है कि कितना ये लोग ध्यान देते हैं पौधे फूल पे भी तो इसीलिए और फल फल तो अमरूद का एक ऐसा है कि वो आप घर में भी लगा सकते हैं छत पे भी लगा सकते हैं लेकिन फल तो है और भी बहुत सारा फल पसंद है लेकिन क्या है कि आप उसे घर में नहीं लगा सकते हैं एक अमरूद ऐसा है जो आप अमरूद आप अपने घर के आंगन में भी लगा सकते हैं और बाड़ी है वहाँ भी लगा सकते हैं और पपीता भी एक ऐसा है जो आप आसपास में लगा सकते हैं लेकिन आप और कहीं अगर जगह है तो वहाँ लगाना चाहेंगे तो आम मुझे बहुत ही पसंद है और लीची ये दोनों बहुत ज़्यादा पसंद है बाँक़ी बात तो और मार्केट में मिल जाता है जिसके बारे में हम लोग घर में नहीं लगाते हैं लेकिन ये दो चार पौधा ऐसा है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और घर में भी लगाते हैं और सब्ज़ियाँ सब्ज़ियाँ तो नाम मत लीजिए इसलिए कि मैं अपने छत पे

उसके बाद करेला हो गया झींगा हो गया सीम हो गया ये सब क्या है कि हरा मिर्च भी आप कह सकते हैं तो उसको भी मैं अपने छत पे ही लगाया हुआ हूँ और अच्छे से देखभाल करता हूँ उसका सुबह में इसलिए कि सुबह में तो ऐसे भी घूमना ही है तो घूमते समय ही थोड़ा सा उसका देखभाल कर लिया और खाने के लिए सब्ज़ियाँ भी हो गया मार्केट से खरीदना भी नहीं पड़ा जोकि अभी मार्केट में बहुत सारा ऐसा आ गया है सो दवाई के ऊपर उसको जल्दी से जल्दी तैयार करके मार्केट में बेचा जाता है अच्छा दाम मिले उसके लिए लेकिन ये मेरे तो घर का होता है तो उसमें कुछ डाला हुआ नहीं रहता है और जो प्रकृति का दिया हुआ रहता है बस वही रहता है